हूं हूं हूं ॿुधायो जी जी जी जी हा मुंहिंजो आहे रेस्टोरेंट तव्हांखे मतिलब केरु ॻाल्हायो था फ़ूड इंस्पेक्टर आहियो छा तव्हां

त अहिड़ी कहिड़ी कंप्लेन मिलयव असांजे रेस्टोरेंट में त पूरी सफ़ाई रहंदी आहे

न न मैडम अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे तव्हां अचो मां ॾैखारींदोमाव असां जेतिरो थी सघंदो आहे पंहिंजे पासे ॾियूं सफ़ाई रखंदा आहियूं हुते त न न मैम असां त बढ़िया बल्कि जेको हिक दफ़ो न न न अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे मैडम कंहिं ग़लति ॻाल्हि चयी अथव तव्हांखे असांजे रेस्टोरेंट में असां बासण असां बि कोसे पाणी में बढ़िया ढंग सां निरमा विरमा विझाए करे सफ़ाई कराईंदा आहियूं हुन खां पोइ लट्टे सां उघाए करे किन्ने पाणी सां जेंसि तईं न सुकदो आहे तेंसि तईं सर्विंग में न वेंदो आहे असांजो बासण हीअ तव्हांखे केंहिं ग़लति ॻाल्हि चई आहे अहिड़ी ॻाल्हि आहे कोन्हे न न न न मैडम ॾिसो तव्हां कंहिं ॾींहं बि अचो असां ॾिए विजिट कयो भले ई बिना ॿुधाए अचानक अची वञिजो अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे जेका शइ हूंदी तव्हांजी अखियुंनि जे साम्हूं हूंदी असां ऑयल जी क्वालिटी हीअ हो कंहिं शइ में कोई कंप्रोमाइज न कंदा आहियूं इएं थोरी न असांजो रेस्टोरेंट हले थो कस्टमर अचे थो जॾहिं त क्वालिटी ॾियूं था सफ़ा ॾियूं था न न तव्हांखे कंहिं ग़लति ॻाल्हि चयी आहे कंहिंखे पर्सनल कोई ॻाल्हि लॻी वई हूंदी न न ॾिसो मैडम मुंहिंजी ॻाल्हि हीअ हिक मिन्ट मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधजो थींदो छा आहे ॾिसो कोई हिक कस्टमर आयो कंहिंखे काई ॻाल्हि बुरी लॻी वई सर्विस में या कॾहिं भई हाणे हर हिक माण्हू खे असां सेटिस्फ़ाइड हंड्रेड परसेंट न करे पाईंदा आहियूं हाणे हुनखे बुरी लॻी वयी हुन तव्हांखे कंप्लेन करे छॾी हाणे छॾियो हिक ॼणे जे चए ते त न हलदव तव्हां अचो असांजे रेस्टोरेंट ते ॾिसो और रैंडमली अचानक ईंजो मां इहो न थो चवांव की तव्हां मूंखे ॿुधाए करे अचो तव्हां कॾहिं बि अचो रैंडमली मुंहिंजे रेस्टोरेंट में अंदरि किचन में वञो ॾिसो असांजी सर्विस अगरि गंदी आहे कोई अहिड़ी कंप्लेन आहे त असांजे खिलाफ़ एक्शन खणो न मां चवांव थो तव्हां कंप्लेन ॿुधो तव्हां पंहिंजी कंप्लेन जे लाइ मां उहेई त ॻाल्हि तव्हां चवांव थो न की तव्हां पंहिंजी कंप्लेन खे अची करे चेक कयो अगरि हूअ शइ तव्हांखे मिलेव त एक्शन खणदव न की छड़ो ईंअ ई हिक माण्हू जे चए ते तव्हां एक्शन खणी वठदव जी तव्हांजो मोस्ट वेलकम आहे तव्हां पांजी टीम ॻिनी करे अचो जॾहिं बि अचो पंहिंजो अचानक ईंजो मां इहो न थो चवांव की भई मूंखे ॿुधाए करे ईंजो त मां मेनटेन कराए वठां अॼ अचो महीने खनि में अचिजो ॿ महीने में अचो मुंहिंजो रेस्टोरेंट त हले थो भई और ॿियो कस्टमर अचे थो सेटिस्फ़ाइड कयूं था बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां ईंजो हुनमें कोई ॻाल्हि कोन्हे ऐं तव्हां पंहिंजी अखियुंनि सां ॾिसजो अगरि लॻेव की भई असांजे रेस्टोरेंट में कोई अहिड़ी कमी आहे सफ़ाई में या असां कस्टमर जी हेल्थ जे लाइ कोई खिलवाड़ कयूं त तव्हां भले ई एक्शन खणिजो भई बाक़ी ईंअ तव्हां कंहिंजे चए ते तव्हां हीअ ॻाल्हि चवंदव त ग़लति आहे

जी जी जी न न तव्हां अचो पंहिंजी अखियुंनि सां ॾिसजो पोइ तव्हां मूंखे हीअ ॻाल्हि चइजो हुन में कोई दिक़तु कोन्हे छा नालो अथव मैडम तव्हांजो जी तव्हां मोस्ट वेलकम अथव कॾहिं बि अचो भले ई कस्टमर ठही ईंजो मूंखे कोई ख़बर ई न पवंदी तव्हां फ़ेमिली ॻिनी ईंजो मूंखे कहिड़ी ख़बर तव्हांं फ़ूड इंस्पेक्टर आहियो त जेंसि तईं तव्हां न ॿुधाईंदव मूंखे कहिड़ी ख़बर या मुंहिंजा चारि कस्टमर मुंहिंजे रेस्टोरेंट ते मिलदव हुननि सां पुछिजो की भई हिननि जी सर्विस कीअं मिलंदी अथव फ़ूड जी क्वालिटी कीअं हूंदी आहे भई जेको कस्टमर हूंदो हो तव्हांखे ग़लति त न ॿुधाईंदो आहे मैडम असां पाण फ़ूड जो सर्विस कयूं था त असांखे ख़बर आहे हिनमें जेतिरी सफ़ाई ऐं जेतिरो सुठो टेस्ट ॾींदासीं ओतिरो असांजो ग्राहक ठहंदो ग्राहक जो विश्वासु न तोड़दा आहियूं असां मैडम उहो तव्हांजे हथ में आहे उन में छा आहे कोई मनाही थोरी न आहे अगरि मां ग़लति मिलांव त तव्हां एक्शन खणिजो ठीकु आहे मैडम हा हरि ओम